आं उन्दैनिफ्रायनो ना हमनो बिराथ मोजां मोनो उन्दैनिफ्रायनो बाबाजों ना सारनायाव बाबाया जेजों ना सारनो थाङोबा खबाय लानो खारलांफाखायोमोन आङो आरोबाव मा उन्दैआवनो स्कुल गबाथाय ओंखाम जाबाय जेखाय खबाय लानानै खारखोमालांबाय गुरबाय फैबाय ओन्दैनिफ्रायनो गुरै गुरै गुरनानै रोंबोसिनबायबो आरो दा ओरैबायदि गुरनो मोजां मोनो सोरबा ना गुरनो लेंहरबानो आं थानो हाखाया आर रावबो लेंहराबाबो आं हारसिङैनो गुरब्रबलाबायनो मोजां मोनो मानि दै फिसाबाथ' साबसिन जाबाय जेखाय खबायल' लानानै गुरनानै लाबोबाय आरो दै गिदिरबाबो ना नुयोबा ओरैबायदि थानो हाया आङो गामला लांनानैबाबो खदाल लांनानै थेनानैब्लाबो सारनो बिराथ मोजां मोनो मानो होनोबा जानो मोन दामोन ना गुरनायखौ आं ओरैबायदि इन्टारेस्त मोनो ना सारनाय ना नागिरनायखौ ओरैबायदि एन्टारेस्ट मोनो बेखायनो आं ना गुरनायखौ बेरात मोजां मोनो आरो फासिजों सानाय दै देरोबा दै बाना जायोबाबो फासि जाल सानानै ना हाननो ना मोन्नो बिराथ मोजां मोनो आङो ना हमनो ना सायनाय ना लायनाय बिराथ मोजां मोनो न' खाथिआवनो ना मोनोबा मारै थानो न' खाथियावनो गुरब्रबबानो मोनजायो दाना एसे खम जाबाय आरो गोदो गामिफ्राव आङो ओरैबायदि ना गुरोमोन गामिनि मानसिफोरजों होनजालायोमोन आङो जालायबाय बेना जालायबाय बेफोरबायदि खोथा होनजालायोमोन आङो थेवब्लाबो आङो मोजां मोनो आं गुरो दा एसे खम जाबाय सिगाङावथ' ओरैबायदि ना मोनोमोन खल जाम्फै फिसा फिसायाव थेनानै सारोबा जेब्लानाखि दैआ रानो अब्ला ओरैबायदि रिपुजि बेन्दोंनिफ्राय ना बोथिया स्रय स्रय स्रय ओंखारबोनाय बे नाफोरखौ बेराथ हमनो मोजां मोनोमोन ओरैबायदि मोजां मोजां ना मोनोमोन गाथसिबो ना बामि थुरि बोथिया बाथाआनो नङा नाखौ नुयोबा रावबो बानानै थानाय नङा बे नाखौ मोननानै मोनोबा आरोखि नुयोबा दा एसे खमायबाय केनेल खालामबाय बान्दो खालामबाय दा नाफ्राबो एसे खमायबाय सिगाङाव जेरैबायदि मोनोमोन दा बिदि मोनद्रायला होनबाबो मोनोआनो जाय बाया बे मोनो जोंहा गामि खाथिआव दै दङ मोननैसो दै दङ बे दैयाव ओरैबायदि ना मोनो ओरैबायदि ना मोनो बाहाय थांबानो बोथिसेखौ मोनबोखागोन कि मोनबोखागोन बेखायनो आङो गुरनोबो बाया ना होनबाथाय आं थानोनो हाया आर दाबो नै फोथाराव दै बाना जाबाय बे दै रानबाथाय ओरैबायदि ना मोनो गुरबाथाय नों जा बोथिसेखौथ' मोनबोखायो आर जेब्लानाखि बुरजा मोन्थारनाय आदा खबायबाबो मोनगोन नोङो सेरनै सेरथामसिमबाबो मोनगोन बेबायदिखौ बोरै बानो बेखायनो आं उन्दैनिफ्रायनो ना गुरनाय मोजां मोनो आरो गुरबाय थागोनबो जायखि जेखि होना ना गुरनायखौ आं जेबो नांजाया मानसिफ्रा होनो बायनानै जानो हाया नामा मानो गुरनांगौ मा सान्दुं सोमथाबलायनाय गुरनांगौ होनो बेबायदि होनबाबो आंनिआव जेबो नांस'या आं गुरनो मोजां मोनो गुरो माने नाखौनो मोनखाथारोबा मानो बानो आरो गावनि जानायखौनो गाव मोनजाथारोबा मारै बानो बेखायनो आङो ना गुरनायखौ मोजां मोनो आरो गुरबाय थागोन आङो